हाँ जी पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं हाँ क्या नाम है हाँ बोलो बोलो अभी तक सुधार नहीं आया मैंने जो दवाईयाँ दी थी वो टाइम पर ली हैं या फिर ऐसे ही टाइम टू टाइम ली जा रहे हैं फिर तो तबीयत में सुधार आना चाहिए तो तुम्हारे पेट में दर्द है और पैरों में भी दर्द रहता है और थोड़ा बहुत सिर दर्द वगैरह प्रॉब्लम थी तो वो सारी टेबलेट्स लिखी थी मैंने आप वो खाली पेट वाला कैप्सूल डेली ले रहे हैं या फिर उसको वैसे छोड़ रहे हैं हाँ हाँ वो पेरासिटामॉल आई पी थ्री सिक्स क्यों लेनी तो ज़रूरी है वो हाँ तो सुधार कैसे होगा फिर तबीयत में अब जब आप दवाईयों को ही नहीं लेंगे टाइम से तो सुधार कैसे होगा फिर हाँ तो वो उसी की समस्या है आपने जो हमने बोला है वो तुम ले ही नहीं रहे तुम तो खुद डॉक्टर बन रहे हो और फिर जो मैंने तुमको एंटीबायोटिक दी थी और वो विटामिन के लिए कैप्सूल्स दिए थे वो आपने टाइम टू टाइम लिया या फिर वैसे ही

हाँ तो सिर में दर्द हो रहा है तो मैंने जो बताया हैं आपको पहले आप उसको तो लो अपने वहीं नहीं लिया है हाँ आप उसको तो लो यदि आप उनको ही नहीं लोगे तो फिर कैसे सही होगे तुम तो खुद डॉक्टर बन रहे हो

तो फिर आप जब जब मैंने आपसे बोला था कि यह टेबलेट बाहर से लेकर जानी है तुम लेकर क्यों नहीं गए हाँ हाँ वो खाने के बाद फिर उसको हाँ वो खाने से पहले और हाँ और जो मैंने ताकत का वो दिया है वो शीशी उसका क्या हुआ हाँ उसको ऐसे करो डबल पहले मैंने पाँच एम एल बताया था उसको अब साथ से आठ एम एल कर दो आप हाँ तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दो और मैंने जो आपको बताया है उन दवाईयों को लो पहले तो जाकर मेडिकल से

हाँ तो उसके लिए ही है वो आप ऐसा करो जो अपने नही लिया है उसको मेडिकल जाओ और उसको लेओ पहले तो फिर उसके बाद में आपने मैंने जो बताई है वह शीशी है उसमें थोड़ा ज़्यादा लेने लग जाओ

अरे तो फिर ऐसा करो आप ऐसे मेडिकल मेडिकल पर जाओ और जो टेबलेट नहीं ली है उसको लो पहले तो और फिर मुझे कॉल करना आप उसके बाद बताना कि कितना आपको आराम मिला है

हाँ दोबारा लिख दूँगा मैं आप आ जाओ ऐसा करो कब तक आ जाएंगे आप मैं अभी फ्री बैठा हूँ आप आ जाओ और मैं अभी लिख देता हूँ और अभी ले जाओ जिससे कि जल्दी जल्दी आपको आराम मिल जाए मैं नौ बजे से बैठा हूँ और नौ से और बारह बजे तक बैठूँगा हाँ ग्यारह बजे के समथिंग आ जाना मैं लिख दूंगा हाँ कब तक आएंगे वैसे आप हाँ ठीक है आ जाओ ग्यारह बजे तक